میں نے تہواروں اور مذہبی موقعوں پر کوئی بُت نہیں بنائے مگر ہمارے مذہبی تہوار پر میں نے ہمارے خدا کا نام کی پینٹنگ بنائی تھی اور اِس پینٹنگ کے دوارن مجھے بہت فخر محسوس ہو رہا تھا جب میں اپنے ہاتھوں سے ہمارے خدا کا نام لِکھ رہی تھی